हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार मैं विजय कुमार नरवरे बोल रहा हूँ हाँ डॉक्टर साहब आप गैलेक्सी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं सर समस्या ऐसी है कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और और मैं ना तीन चार दिनों से उठ नहीं पा रहा हूँ बेड पर लेटा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा प्रिकॉशन आप बता देते कि मैं नहीं डॉक्टर साहब मैं एक्चुअली बेड से उठ ही नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया और मैं बैतूल में रहता हूँ आपका हॉस्पिटल भोपाल में है आई थिंक तो डॉक्टर साहब आप कब मिल सकते हैं मुझसे तो लंच कितने बजे होता है तो सन्डे के दिन ओपन रहता है क्या सन्डे के दिन ओपन रहता है आपका क्लिनिक और लंच का टाइमिंग कितने बजे से होता है तो जैसे हमें आना होगा तो उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा या डायरेक्ट आकर हम आपसे मिल सकते हैं जी ठीक है साहब धन्यवाद